हालांकि भारतीय कृषि में घणेई चुनौतियूं जो सामनो करिणो पवंदो आहे जो हिन जे वधण में ऐं विकास में बाधा विझंदा आहिनि हिन क्षेत्र में पाणीअ जी कमी जलवायु परिवर्तन खंडित भूमि जोत ऐं बाज़ारुनि ताईं पहुचण जी कमी जहिड़ा मुद्दा प्रभावित थींदा आहिनि जानवरनि खे साफ़ु सुथरो रखी पर्याप्त साओ गाहु ॾियण करे साफ़ु पीअण जहिड़ो पाणी ॾेई करे नियमित रूप सां टाइम ते टीकाकरणु कराए असां उन्हनि जी ऐं असांजा भाउर असांजे पुठियां जानवरनि जी देखभाल कंदा आहिनि ऐं जानवरनि ख जे संॿन्ध में अनुभव कयो आहे हिकु ॾींहुं मां सुबुह जो दुकानु खोलींदे वक़्तु शटर मथे कयो ऐं ॾिसां त ॿिनि मुंहनि वारो चॉकलेटी सांप मुंहिंजे दुकान में लिकियलु हो उनखे ॾिसी मां डिॼी वियसि ऐं आड़े पाड़े वारनि सभिनि मुंहिंजी हुन सांप खे कढण में मुंहिंजी मदद कई